बनगांँव बाबाजीके कुटी रहथिन लेकिन ओ निश्चित रूपसँ बाबाजीके कुटी रहथिन तऽ आदरणीय तऽ रहबे करथिन लेकिन ओकर जे छै से एकटा भव्य मन्दिर बनाकऽ जे छै से ओकरा दर्शनीय भी कऽ देलखिन